مویشی اور مویشی کے بچے ہم لوگ کے لیے بہت ہی آرام دایک ہے مویشی جہاں رہتے ہیں وہاں ہم لوگ صاف ستھرا رکھتے ہیں مویشی کے لیے روز چارا ڈالتے ہیں اس کے کھانے کا بھی جو بھی ہوتا ہے وہ سب اس کے لیے اپلبدھ کرتے ہیں مویشی دو مویشی کو کھانے کے بعد وہ دودھ دیتا ہے جسے ہم لوگوں کو بہت ہی آرام دایک ہوتی ہے اس دودھ سے ہم لوگ کے بچے ہم سب اس سے چائے پیتے ہیں بچے دودھ پیتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں اپلبدھ ہوتی ہے بہت ہی ساری ویرائٹیز کی مویشی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بہت سا بہت پیارے ہوتے ہیں اس کی بھی دیکھ ریکھ کے لیے اس جگہ کو بہت ہی اچھے سے صاف رکھتے ہیں اس کے لیے ایک الگ سے گھر بناتے ہیں گھر کے اوپر پھاس پھوس ڈال دیتے ہیں تاکہ بارش ہو تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچے صاف ستھرا بھی اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی ادر جانور اسے کھا نہ لے اور وہ ایک جگہ سیف رہے مویشی کو صاف بھی رکھتے ہیں اسے نہلاتے بھی ہیں تاکہ وہ اس مطلب سب اسمیل نہ کریں کسی کو اس کی مہک برا نہ لگے اور کوئی اسے دیکھ کر کے بھاگ نہ جائے ہم لوگ مویشی سب کو پالنا چاہیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے مویشی مویشی دودھ دیتی ہے سب کچھ دیتی ہے ہم لوگ کے لیے بہت ہی آرام دایک ہے مویشی اس میں کوئی یہ آرگینک مطلب آرگینک رہتا ہے کوئی آرٹیفسیل نہیں رہتا ہے دودھ میں اس لیے ہم لوگوں کو مویشی رکھنا چاہیے مویشی سے بہت ہی بہت ہی زیادہ آرام دائک ہوتی ہے مویشی کے بچے کے لیے بھی ہم لوگ اچھے سے صاف رکھتے ہیں اس کے کھانے کے لیے مویشی کا ہی دودھ دیا جاتا ہے اس کو سام میں ٹہلانے کے لیے بھی لے چلتے ہیں گھاس پھوس بھی کھلاتے ہیں تاکہ وہ پورے اسٹرانگ رہے اور دودھ دے سکیں بھینس مویشی مویشی بہت ہی اچھا چیز ہے ان فیکٹ ہم لوگ سب کو مویشی پالنا چاہیے مویشی کے لیے ایک الگ سے گھر بھی بنایا جاتا ہے ہم لوگ بنا ہوا ہے ہم لوگ کو سب کو بنانا چاہیے تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا آ کے کاٹ نہ لے ایسے ہی ہم لوگ کے ادھر ایک مویشی کے بچے کو ایک کیڑا نے کاٹ لیا تھا تو اسے بہت ہی مطلب بیماری ہو گئی تھی سائڈ افیکٹ ہو گئی تھی اور کچھ دن میں وہ مر گئے تھے اسی لیے ہم لوگوں کو مویشی کو اچھے سے پالنا چاہیے تاکہ اسے کوئی کیڑا مکوڑا نہ کاٹے اور وہ اچھے سے تندرست رہے اور ہم سب کے لیے دودھ دے سکے تاکہ ہم لوگ اس کے اس کا اچھے سے یوز کر سکیں اپنے بچے کو دودھ پلا سکیں اس لیے ہم لوگوں کو سب کو جتنے بھی ہم لوگ کے سماج میں ہے سب کو مویشی پالنا چاہیے